ہلو جی ہاں بولیے جی اچھا جی ہاں کریکٹ نمبر ہے جی اچھا تو آپ کو کیا کیا رینج ڈسکس ہونا ہے ہمارے پاس دیکھیے اسٹارٹنگ تین سو کے رینج سے آپ کو کہاں تک مل سکتے وہ تو تیس ہزار دو لاکھ تک ہمارے پاس ساریز ہیں رینجیس ہیں یہ والے اگر آپ کو جیسے رینجز ہیں ویسے رینجز ویسے بک لاگ وہ ورک ہے آپ کو جیسا چاہیں آپ آپ کو بولا نا بلک میں ہونا ہے زیادہ ہونا ہے ساریز بولے تو آپ کو رینجز کے حساب سے آپ میرے کو بولو تو بیٹر تھا اچھا جی اچھا جی ہاں تو دیکھیے میرے پاس بہت سارے ورائٹیز ویسے دیکھا گیا تو ساریز میں آپ کو سلک میں مل سکتا ہے آپ کو کاٹن میں مل سکتے ہیں جو فیبرک نیا ریان فیبرک جو ہے اس میں مل سکتے ہے آپ کو اور اپنے کھادی کاٹن میں ہے میرے پاس ہینڈ لوم کاٹن میں ہیں اور بھاری سے بھاری بھی ہے بھاری میں دیکھیے آپ کو الگ الگ سلک میں ہے کریپ میں ہے اور اپنے جارجٹ میں ہے بہت سارے ساٹن میں ہے الگ الگ کپڑوں کے الگ الگ رینجز ہیں آپ جیسا بول رہے ہیں کہ آپ کو مطلب ڈیلی یوز کے لیے کتنے ہونا ہے آپ کو اس حساب سے ایٹ ہنڈریڈ نائن ہنڈریڈ میں بولے تو دیکھیے کیسا آئیں گے آپ کو نارمل اپنے جارجٹ تو ورک رہے گا تھوڑا سا باڈر ورک رہے گا اور کلرفل ڈزائنز بہت سارے کلرس ہے ورائٹیز ہے اس میں آپ کو بہت سارے پسند بھی آ سکتے برائٹ کلرز بھی ہے شو کلرز بھی ہے لائٹ کلرز بھی ہے ڈارک کلرز ہے بہت سارے کلرز ہے اگر یہ ڈیلی اس میں دیکھا گیا تو آپ کو تو آپ کو جی ڈیلی یوز میں دیکھیے میرے پاس پانچ سو سے جو پانچ سو سے جو شروع ہو رہے ہیں وہ زبردست کپڑے ہیں میم بہت اچھا کپڑا ہے ہینڈ لوم کاٹن میں ہے ہینڈ لوم کاٹن میں ہے سو دیکھیے آپ کو سات ہزار وہ سات سو چھ سو ایسا ملیں گے اور آپ کو نارمل کاٹن میں پانچ سو چھ سو تک آ جاتی اور نو سو والے جو بول رہیں میں آپ کو میں وہ جارجٹ کون جارجٹ میں ہے جارجٹ کپڑے میں ہے وہاں پر آپ کو اور باڈر آئیں گا نیچے پورا فل فور سائڈ باڈر رہے گا آپ کو ساری پہ بہت اچھا دکان تھا بڑے بڑے فلاورس کا پرنٹ ہے آپ کو جیسا حساب سے ہے بہت زیادہ پرنٹز ہے اور بہت زیادہ ورائٹیز ہے سات سو چھ سو آٹھ سو کے جو پرنٹیز کے جو ساریز ملیں گی آپ کو اس میں بہت سارے ورائٹیز ہے اور آپ کو رہا دس ہزار بیس ہزار جیسا آپ بول رہے تھے اس میں اگر آپ کو ہونا ہے تو دس ہزار بیس ہزار میں دیکھیے کندن میں ورک ہے زری میں ورک ہے زر اور کیا بولتے ہیں اپنے آج کل جو نیا لیٹیسٹ میں جو ہوا اور وہ کام چل رہا ریشم کا کام چل رہا ریشم اور کندن ملا کے تو اس میں زیادہ بہت اچھے کوالٹیز میں ہے بہت اچھے ڈزائنس بھی ہے اس میں آپ کے حساب سے آپ کو کوانٹٹی کتنا کون سے مطلب کیا رینج کر کے ساریز کو کتنے کوانٹٹیز میں ہونا ہے اگر آپ بولیں تو میں آپ کو فوٹوز بھیجتی ہوں یا پھر آپ آ کے اگر ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آ کے میرے شاپ پہ دیکھنا چاہ رہے تو آپ دیکھ سکتے ہے یا پھر آپ کو فوٹو سینڈ کرتی ہوں میں یا پھر اگر آپ کسی میرے میرے پاس ہوم ڈلیوری آپشن بھی ہے تو اگر آپ بول رہے ہیں تو میں میرے بچے کو تھوڑے سے کپڑے ساریز دے کر آپ کے گھر پہ جو بھی ہے بھیج بھیجتی ہوں آپ اس میں سے سلیکٹ کر کے میرے کو بول سکتے جی جی جی میری شاپ دیکھیے صبح ساڑھے آٹھ سے رات میں ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک بھی کھلی رہتی آپ وہ ٹائم پہ کبھی بھی آ سکتے جی اور کوئی ڈیٹیلس چاہیے تھا آپ کو ہاں آپ یہ نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں میرے کو جبھی بھی آپ کو لینا چاہ رہے ہیں آپ تو میں اگر نہیں بھی رہوں گی وہاں شاپ میں تو میں میرے ڈیلرس کو بول دیتی ہوں میں بیسٹ ڈیلرز میں آ جاتی ہوں اصل میں میری شاپ کے جو کپڑے ہیں کیونکہ میرے پاس ریٹ جو ہے ریزنیبل ریٹس ہیں اور کاٹن کلاتھ جو ہیں کاٹن کلاتھ اور جو بھی کلاتھ رہیں گا گائرنٹیڈ کلاتھ ہیں کہیں سے خراب کلاتھ نہیں ملے گا آپ کو اور ڈیمج پیسز وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوتا اس میں اچھے سب اچھا پیسز سب ہے تو اب آ کے کبھی بھی پہ بھی لے سکتے ہیں جی تھینک یو جی بہت بہت شکریہ آپ کا